میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں بہت سارے قبائل کے لوگ ہیں جیسے یادو پاسی لودی شیخ کمار پٹھان وغیرہ اور اِنہی کے بیچ میں ایک بہت بڑی آبادی آسامیوں کی ہے جو بیچارے کوڑا کرکٹ چُن کر گھروں سے پرانے کپڑے وغیرہ مانگ کر اپنا و اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے اپنے بچوں کی زندگی گزر بسر کرتے ہیں نیز بیماریوں کا علاج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھاس پھوس سے و دیگر چیزوں سے کرتے ہیں جبکہ یہ بھی حکومت کی رعایا ہیں حکومت کو اُن کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے اور اُن کے اب رہن سہن کا انتظام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے اُن کے و اُن کے بچوں کی تعلیم بھی توجہ تعلیم کی طرف توجہ کرنا چاہیے تاکہ اِن کو کمتری کا احساس نہ ہو اور وہ بھی تعلیم یافتہ ہو کر اچھی زندگی بسر کریں اور اُن کی معاشرتی زندگی بھی دُرست ہو جائے جیسے دیگر برادریوں کے ساتھ حکومتی سطح پر انتظام کیا جاتا ہے اور توجہ کی جاتی ہے جیسے اچھے اسکول بڑے بڑے اچھے اسپتال و اسکالر شپ وغیرہ